गैस मे हमरा ओ सिलेंडर रहै छै ओहिमे हमरा एकदमसँ अथी भऽ जाइया खाना नहि बनायल होइत रहैया एकदमसँ ओ जान लऽ लै यऽ सिलेंडर से ओ हमरा एकदम सँ अथी भऽ जाइया कनी गैस भऽ जाइया